ہمارے گاؤں میں لوگ یوز کرتے ہیں کہیں سے آنے کے بعد گاڑی یوز کرتے ہیں زیادہ تر تو اوٹو رکشا اور ٹم ٹم بھی چلتے ہیں اور بس وہ بس بھی ہے اور اوٹو رکشا کہیں جانا وانا ہو تو آسانی سے مل جاتی ہے یہ ساری چیز یہ صحیح صحیح ہے اور یوز ہوتا ہے لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے آسانی سے مل جانے پہ اور جن کو جو پسند آتا ہے جن جن پہ جو بیٹھنا چاہتا ہے یا رکشا پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو رکشے پہ بیٹھے بیٹھے گا وہ اور جن کو جو پسند ہوتا ہے وہ چیز کی سواری کر لیتا ہے وہ وہ انسان کسی کو بیل گاڑی یا پھر ٹم ٹم پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ اس چیز پہ بیٹھتا ہے بیٹی رکشا بیٹری رکشا ہے تو وہ اس چیز پہ بیٹھتا ہے جو اس پہ جس کو بس پہ بیٹھنے کا من کرے کرتا ہے وہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے